क्या कौन कौन सी फसल किस सीजन में बोई जाती है हाँ

और और कौन सी है जिसको आप तैयार करते हें वो भी किस कब गोभी तैयार होती हे

करैला गर्मी का करैला

कौन वो हरा मरचा जो है वो

गेहूं की गेहूं की खेती कैसे की जाती है

ठीक है बाद में बात करेंगे